हमरा यहाँ जे गाछीमे फूल हई छै नऽ तऽ ओकरा पहिले घरमे भी चढाबै छी आओर किछु बगल अगलमे लोक तोड़ी कऽ ले जावे छै आओर किछु मार्केटमे भी बेचि दए छिऐ फूल बहुत जादा मतलब घरमे बहुत जादा फूलके पौधा इसीलिए बहुत जादा फूल हो जाए छै ओतना फूल की करलो जेतै घरमे चढ़ेलोके बाद बची जाए छै वहाँ फिर बगलमे भी लोगके भी बाँटी दए छिऐ जहाँ पूजा उजा हइ छै मंदिरमे जैसे मंदिर जाइ छिऐ तऽ मंदिरमे भी पुजारीके दे दे छिऐ पूजाके लिअऽ मंदिर भी लेके जाइ छिऐ आओर फल जे हइ छै फल बहुत जादा हइ छै फलके गाछ वाछ बागवानी लगेलो गेलो छै पूरा इसीलिए फल भी बहुत जादा हइ छै घरमे जितना फल खाए सकैत छै खाए छै ओकरो बाद फिर बगल अगलमे जे पड़ोसी छै ओकरा बाँटी दए छी आओर फिर मार्केटमे बेचि दए छी फल सब जितना भी फल हइ छै ओकरा मार्केटमे बेचि दए छी फल बहुत जादा हो जाइत छै घरमे ओतना फलके करतै की घरमे खाए ले लऽ जाय छै घरमे फैमिली बहुत बड़ा इसीलिए फल यूज भी खायलो भी चलि जाइत छै आओर फिर मार्केटमे सेलिङ्ग हो जाइत छै बिकी जाए छै ओकरासँ इनकमके सोर्स आबि जाय छै आ फल फूल कभी गाछ बहुत जादा छै इसीलिए फल भी जादा हो जाए छै फूल भी फूल भी जादा हो जाए छै